हलो जय झूलेलाल अंकल मां सिमा थी ॻाल्हायां एक्चुली थोरी देरि पहिरों ई मां तव्हांजे रेस्ट्रॉन ते शाम जो दावत आहे हुनजे लाइ रोटी ऑडर कई हुई पर मूंखे थोरी ड्रिंक्स बि ऑडर करणी हुई त तव्हां ॿुधाईंदा मूं तव्हां वटि छा छा अवेलेबल आहे अच्छा तव्हां वटि कॉफ़ी चांहि कोल्ड्रिंक मोइतो मॉकटेल बटरमिल्क सभु आहे अच्छा कोल्ड्रिंक में छा छा अथव अच्छा कोक स्प्राइट थम्सब मिरींडा इहो बि अथव अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा त मां तव्हांखे ऑडर लिखायांव थी पंज पिना कोलाडा मॉकटेल ॾह क्लासिक मोइतो सत बॉटल्स स्प्राइट ऐं ॿ ॾुध जा ग्लास मुंहिंजो ऑडर नंबर आहे एन आई डी पंज सौ छह बी ए सी एच जी जय झूलेलाल